अच्छी नस्लों की पहचान करना बहुत ही आसान है क्योंकि अच्छी नस्ल जो होती है वो उसके डील डॉल शारीरिक बनावट उससे ही पता चल जाती है अगर हम किसी गाय का उदाहरण लेते हैं तो वह अच्छी नस्ल की देखी जा सकती है जैसे कि उसकी हेल्थ अच्छी उसकी चालने की कला है या उसका अगर वह चारा समय पर खा रही है या मल त्याग समय पर कर रही है उसके मल में बिल्कुल पतलापन नहीं है थोड़ा गढ़ा कंडा उसका जो गोबर जिसे हम कह सकते हैं वो अगर निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि पहचान होती है अच्छी नस्ल की कोई भी किसी तरह का कोई भी जानवर हो तो उसमें यही चीज़ें देखी जाती हैं और दूसरी यह है कि स्वस्थ पशु होने के ये भी लक्षण ही होते हैं जो कि अच्छी नस्लों के लक्षण होते हैं अच्छी नस्ल में जैसे दूध उसका ज़्यादा देना यह स्वस्थ पशु भी यही करता है जो अगर दूध ज़्यादा देता है और मौसम के अनुसार उसका चलना घूमना अगर हम उसे घूमने के लिए भी भेज दे तो वो परोपर तरीके से घंटा एक घंटा घूम कर आए तो ये हम देखते हैं अक्सर देखते लोग पशुओं को एक ही जगह पर बांध बांध देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए उनको घूमने के लिए भी देना चाहिए तभी हमें यह पता चलेगा कि वो पशु हमारा स्वस्थ है या बीमार है तो वह चारा समय पर खाता है और हर चीज उसकी टाइम टू टाइम अगर एक बाइलाजिकल क्लॉक बनती है उसके हिसाब से अगर वह चलता है तो यह एक अच्छी नस्ल की पहचान है और स्वस्थ पशु का ही लगभग यही रोल होता है दूसरा हम देखते हम इसकी सलाह के लिए हम आस पड़ोस के हमारे जो बुजुर्ग है या हम कोई बुक्स लाते हैं इस में पशु को पशुपालन कैसे किया जात है इनको खाना पीना उनको क्या पसंदीदा कहना है उनका के किस तरह से वो उनको दूध देना का समय होता है तो यह उसमें सब कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है वैसे हम ज़्यादातर सलाह हमारे बुजुर्गों से लेते हैं आस पड़ोस से लेते हैं वो जो सभी लोग हैं वो किस तरह से गायों का पालन करते हैं यह किसी पशु का पालन करते हैं और उसको किस किस तरह की खुराक देते हैं अगर उसको बीमारी कुछ लगती है उसके गोबर में कोई चीज दिखती उनको पता लग जाता है कि वह बीमार कहीं होने वाला है तो उसको वह पहले ही दवाई देते हैं या नाक में से कुछ बहने लगता है तो गायों को हम ध्यान रखने के लिए तो अक्सर यही चीज़ें करते हैं और सलाह तो हम पड़ोसियों से और हमारे बुजुर्गों से लेते हैं और अगर काभी कभार कोई चीज समज के बाहर हो जाती है तो फ़िर हम उसके लिए हम बुक पढ़ते हैं